में बडले उट्ठिये में खेती बाड़ी आह्ला कम्म करना कन्नै में नमां यूथ ऐं पूरे अपने नमां यूथ ऐं में अपना पूरा कम्म में करना होन्नां खेती बाड़ी दा में खेतर जन्न्नां होना में खेतर में ट्रैनाक्टर लेइयै जन्ना होन्नां हून में खेतर जिसलै सीजन आंदा में खेतर खेतर इयै में बीऽ खलारना होन में फिर में ट्रैक्टर बाह्ना होन्नां बीऽ खलारी ऐ में ओहदे थोह्डे़ दिनें बाद च में पानी लान्ना होन्नां पानी लेइयै पिर बाद च में जिसलै थोह्ड़ी कनक पुजदी फिर में उसी बीऽ खलारना बीऽ खलारी खलोरियै में पूरी कनका दी तक्क रक्खना होना पूरा नमी दबाई कीडे़ं आहली कोई दवाई जेहड़ी बी कीड़ा लग्गी जा कुसै किश बा होई जा में पुरी ओह् करना होना ओहदी ते में में बड़ा खुश ऐ ते एहदे बारे च जेहड़ी अस साढ़ी यूथ ऐ नमीं खेती बाड़ी दे बिच लग्गनी चाहिदी खेती बाड़ी साढ़ा पूरा खेती बाड़ी जेहड़ी दा जेहड़ा कम्म बंदे गी करना चाहिदा एहदे बिच गा साढ़ा खाना पीने दा सिस्टम साढ़ी पूरी इनॅकम बी साढ़ी जेहड़ी खेती बाड़ी होई जंदी ऐ खेतीबाड़ी करना कोई माॅड़ी गल्ल नेईं ऐ खेती बाड़ी सानू करना चाहिदी खेती बाड़ी जिसलै होई जंदी कनक जिसलै बड्डी होई जंदी फिर में उसी कट्टना होन्नां कट्टी कुटेटियै में सारी कट्ठी करियै कनक कड्नाढना होन्नां कनक कढाइये में भो इक साइड करी ओड़ना ओह भो बी जेहड़ा साढ़ा जेहड़ डंगर पशु ओह् फिर पशुएं गी लग्गी जंदा ऐ भो साढ़ा उंदे खाने दी पूरा खाने गी दुद्ध देई ओड़दे डंगर भो बी बड़ा शैल जेहडे़ डंगर खाई लेंदे ना बड़ा शैल अपना दुद्ध देई ओड़दे उनेंगी ते ते कनक कटाइयै फिर कनक निकलदी ओह् कनक घर जिसलै घर ढोन्ने होन्ने अस गड्डी दे थ्रू गड्डी करने पौंदी ऐ गड्डी करियै चाहे ट्रैक्टर दे उपर गै थोह्ड़ी अपने घर लेई औन्ने होन्ने घर लेइयै फिर असें कुतै जिसलै खाना उसी ते फिर असें आटा चक्की ते कुतै जन्ने आं आटा उत्थै पिसवाने होन्ने पिसवाइयै फिर असें उसी घर लेई औन्ने होन्ने फिर उऐ आटा अस खन्ने आटे दा फुल्का बनाइयै अस खन्ने होन्ने फिरओह् जेहड़ा फुल्का ऐ ना सुआद लगदा पूरा अपनी कमाई उऐ अपनी पूरी मैहनत करियै जेहड़ा बी फुल्का खन्ने होन्ने ओह् सानू लगदा ओह् सानू ओह् करदा ऐ फिर ओह् औऱ बी खोती बाड़ी करदे़ आं पट्ठे राही सकदे हआं पठ्ठे राही रोहियै फिर आसे पट्ठे जेहडे़ डंगरे दी बडे बैस्ट न जेहडा़ खाह्ग डंगर उसी जेहडा़ डंगर दुद्ध देग ते दुद्ध अस पीगे ओह् दुद्ध पीऐ सानू लग्गना फ्ही साढ़ी अपनी शरिर बनना साढ़ा ते ओह् सानू लग्गना दुद्ध असें कुतै बाहर बेची सकदे कुतै दकान पर दुद्धै दा बडा़ कुछ बनदा दुद्धै दी बर्फी बनी जंदी दुद्धै दा

और असें उद्धर बेची ऐ दद्ध अस पैसे कमाई सकदे आं अस घर बर्फी बनाई सकदे आं बर्फी बेची सकदे रसगुल्ला सब कुछ बगैरा जो बी ऐ रसमलाई बगैरा सब कुछ दुद्ध दा जेहडा़ बनी सकदा ऐ ते ओह दुद्ध फिर जेहडा़ गावां जेहडा खेती बाडी़ जेहडे़ पट्ठे राह्ने ना ओह् खदियां गवां ते जेहडा़ गोहा उंदा हैल बनी जा ओह् अस खेतरे च बडी़ शैल कनक होई जंदी ऐ ते खेती बाडी़ करना बडा़ बडा़ बेस्ट ऐ खेती बाडी़ जेहडा़ बंदा खेती बाडी़ करदा ओहदी सेहत बी स्ट्रांग रौंहदी ऐ सेहत जेहडी़ सेहत ओहदा सेहत दा पूरा ठीक ठाक बंदे गी कोई बमारी नेईं लगदी ऐ किश नेई लगदा ऐ खेतीबाडी़ सानू करने चाहिदी खेती बाडी़ बडी़ ठीक किस्म दी खेतीबाडी़ जेहडी़ लोकें गी करनी चाहिदी नमें य़ूथ गी मेक्सीमम नमां यूथ जेहडा़ पढा़ई बिच्च बी करनी चाहिदी पर खेतीबाडी़ बी करनी चाहिदी क्योकि खेतीबाडी़ कन्नै साढ़ा शरिर फिट रौंहना साढ़ा खेती बाडी़ करियै सानू पूरा खेती बाड़़ी करियै जेहडे़ नौजुआन जेहडे़ नौजुआन जागत जेहडे़ नशे दे लग्गे दे ना नशे दे केंई खेती बाड़ी करदे ते ओह् लग्गी पोंदे ऐ नशे करन नशे करिऐ उंदे घरा दे घर मां बब्ब उंदे मां बब्ब बी इये सोचदे कि जागत नशा करदे कोई कम्म नेईं करदा कोई किश नेई करदा ते पुरी उंदी जिंदगी खराब होई जंदी खेताबाडी़ करदा मनुक्ख बंदा खंदा पींदा शैल ते खैती बाड़ी करदा बदे दा शरिर इयां पूरा फिट रौंहदा बंदे दा शरिर पूरा इयां फिट रौंहदा जे फिट गै रोऐ बंदा पूरा कम्म करी सकदा